مجھے لگتا ہے ایک جو نارمل اسٹاٹنگ کا جو ڈانسر ہوتا ہے اور ایک جو بر پرفیکٹ ڈانسر ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا جو ڈفرینس ہے وہ ہے ایک کہ اس کو کتنے پرکار کے ڈانس آتے ہیں جو پرفیکٹ ہے وہ کسی بھی سچویشن میں کسی بھی گانے میں کسی بھی ٹائپ کے الگ الگ طریقے کے ڈانس ہوتے ہیں تو اس میں وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے جو اسٹاٹنگ والے ہیں وہ ابھی سیکھ ہی رہے ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ڈانس میں اور کیا نیا لا سکتے ہیں کیسے وہ پاپولیرٹی بڑھا سکتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے سب سے مین بڑا ڈفرینس ہے